गीजरके निगेटिव पॉइन्ट ई छै जे कभी कभी एहन जे छै से देखल गेलै हँ लोक जे छै से ओहिमे बिजलीके करेन्ट जे छै से पानिमे जे छै से चलि आबय छै जाहि कारण जे छै से एहन देखल गेलय हँ जे लोकके जे छै से मृत्यु तक भए गेलय हँ